हलो हा भइया हलो हा भइया भइया अॼु मूंखे तव्हां जो नम्बर ॾिनो आहे कि तव्हां जो रोटी ठाहिण जो कम अथव त मूंखे बि है न रोटी खपंदी हुई टीह ॼणनि जे लाइ है न त अॼु तव्हां छा छा ठाहियो अथव

हा हा

हा हा भिंडियूं भिंडियूं भिंडियूं अथव भिंडियूं तरियल जी जी हा हा हा

ऐं रस वारी कहिड़ी भाॼी अथव रस वारी भाॼी हा

हा ठीकु आहे मूंखे सिंङियूं हा भुॻल पुलाउ हा हा भुॻल पुलाउ हूंदो भुॻल अथव कि थूम वारो अथव भुॻल पुलाउ अथव कि थूम वारो अथव

हा

हा ऐं मिर्चु विर्चु तरियल

हा हा ऐं मिठे में मिठे में हा

हा हा

हा हा

ठीकु आहे ऐं ॾहीअ जो को ॾहीअ जो कुझु ॾही वही ॾहीअ सां ॾहीअ जो को रायतो वायतो हा हा बाक़ी हा हा हा हा हा अच्छा

हा मिठी मिठी कि खटी हा जी जी हा ठीकु आहे तव्हां मुंहिंजो नोट कयो कि तव्हां खे छा छा मोकिलणो अथव हिकु बिह पटाटनि जी भाॼी कढ़ी चांवर भिंडियूं तरियल पापड़ ऐं बूंदीअ वारो रायतो ऐं मिर्च तरियल इहे टीह चालीह माण्हुनि लाइ ठाहे करे असांखे मोकिलिजो तव्हां हा जी जी हा हा जी जी मुंहिंजो नालो वंदना अथव मां है न मुंहिंजे नाले सां ई तव्हां खे मैसेज कयांव थी सॼो वाट्सअप ते हैन हा मूंखे मोकिलिजो जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी ठीकु आहे जी जी हा हा जी जी जी ठीकु आहे जी जी जी ठीकु आहे भेण जी जी जी जी जी ठीकु हा हा हा हरि ओम भेण हरि ओम जय झूलेलाल